सुजनी सियैत छी तऽ सुजनीमे सभरङ्गके सुजनी सियाइ छै गोटे सिम्पल भेल गोटे डिजाइन भेल गोटे फूल भेल जे अपना चुआइससँ मगजी लगाउ फूल बनाउ जतेक सुन्दर लगत अरसनी बरसनी आयत जे दाइ यै ई सलगी बड़ सुन्दर यए केना सिलियै केना सिलियै फॉल्स लगेलियै मगजी लगेलियै सुन्दर लगै छै सिलियै डिजाइन देलियै जेना परदापर फूल काटिऔ जेना कलश बनाइयौ कोनो चीज गुलाबके फूल बनाइयौ सुन्दर लागत केओ आयत कहतै कनिआँके बहुत व्यवहार छै बहुत लुरि छै कतेक सुन्दर लागै छै कतेक सजावट कएने छै कतेक साफ सुथरामे रहै छै कपड़ा सियै छै पर्दा बनबै छै सलगी सियै छै सुजनी सियै छै फॉल्स लगबै छै साड़ीमे बिना फॉल्सके साड़ी बढ़िआँ नहि लगैए पिन्हैमे हल्का लगैए फॉल्स लगेलहुँ सुन्दर लागल जे घरेली काज छी तऽ घरेली काजमे बहुत तरहके काज होइ छै जे स्वेटर बीनू स्वेटरमे डिजाइन दियौ हाफ बनाउ फुल बनाउ जेना परिवार लेल धियापुता लेल बनाउ अपना ले बनाउ पति लेल बनाउ जेसभ बनेलक धियापुता खुशमे रहल हमर मम्मी स्वेटर बीनि देलक हमर माँ स्वेटर बीनि देलक तऽ एहिसभ लेल खुशीमे रहल धियापुता सिलाइ सिलाइ कएलहुँ तऽ सूट सलवार सेहो सीलक ब्लाउज फुल डिजाइन सीऊ हाफ सीऊ सेहोसभ अपन च्वाइससँ जेहन फरमाइशी देबै तऽ ओहनो सी सकै छी कनि ज्यादा लगत ओहिमे पैसा जे डिजाइनवलाके सिंपलवलाके कम लागत तहिना होइ छै जे धियापुता चाहलक हम मशीन सीखब तऽ मशीन सिखाए दियौ आ मशीन सीख गेलै तऽ कीन दियौ तऽ कीन देबै पाँच हजार सात हजारमे हेतै कीन देबै सिखतै जेना अड़ोसी पड़ोसीके सेहो सिखा सकैए जे अड़ोसी पड़ोसीके सिखा सकैए जे हम सीखब मशीन हमरो सिखाए दिअ ब्लाउज बनायब डिजाइन सीखब कोनो चीज डिजाइन सीखब तऽ ओहोसभ सिखाए सकैत छी आओर जेना बच्चासभ बजल सङ्गी तुरिआमे जे हम सिअब हम सीखब हम सीखब तऽ बच्चासभके इच्छा छै सिखयके तऽ गार्जियन खर्चा देथिन बच्चासभके नॉलेज छै नॉलेजसँ आगाँ बढ़ि सकैए जखन बच्चासभ कहत जे माँ अपना नहि कएलखिन तऽ बच्चासभकेँ नॉलेज छै तऽ आगाँ बढ़ा सकै छथिन अपना बुते नहि भेल हमरा नहि होइए ई चीज हम नहि कएलहुँ तऽ तूसभ बना फरमा आनि दैत छी सिरमामे तकिआमे खोल बना डिजाइन बना डिजाइन काट फूल काट एहिसँ नॉलेज खुलतहु एहिसँ नॉलेज बढ़ै छै